جی ایک بار جب میں گاؤں گیا ہوا تھا تو میں نے بیل گاڑی کی سواری کی تھی اس وقت جو ہے ہمارے ماما جی ہمیں لینے آئے تھے اپنے گاؤں سے ہم اپنی نانی کے گاؤں کی طرف رجوع کر رہے تھے تو میں نے بولا تھا کہ میں اس کو ایک بار پکڑ لوں تو وہ ڈور جو ہے وہ بھی ایک کلا ہے اس کو پکڑنے کی وہ کلا کیسی ہے کہ اس وقت کے دور میں جو لوگ ہوتے تھے بڑے حساب سے پکڑتے تھے اگر اس کو ذرا سا کھینچ دیں تو جو بیل ہوتی ہیں اوپر ہوجاتی ہے تو اور بھی ہیں اس میں مرغے کی لڑائی وغیرہ بھی دیکھی تھی ہم نے اور جو ہے بکریوں کو چرایا تھا بکریاں جو ہوتی ہیں بہت پیاری نسل کی ہوتی ہیں اور جو بکری کا جو بچہ ہوتا ہے بڑا معصوم بہت ہی پیارا ہوتا ہے انہیں گود میں لے کے بھی کھلایا ہے گھمایا ہے اور جو ہے ان حالاتوں سے جو ہے منظر جو ہوتا ہے انوائرمنٹ جو ہوتا ہے ہمارا اس وقت جو ہے بہت اچھا ہوجاتا ہے خوش دلی ہوجاتا ہے